ॾह जून ॿ हज़ार ॿावीह अठ नवंबर ॿ हज़ार तेरहं सत फरवरी ॿ हज़ार चोॾहं ॾह अगस्त ॿ हज़ार सोरहं पंद्रहं जून ॿ हज़ार पंद्रहं